जोंनि गामियाव जेन'बा आथिं आखाइ बायोब्ला जोंनिया ओरैनो माबायो आरखि बांसिन ओ आखुरिया जेन'बा ओ मा होनो एखो आखुरियानो होनो जेन'बा ड'क्टारनाव खायसे खायसे बिदिनो एक्सरे टेक्सरे खालामहैजायो बिनि उनावहाय बांसिन फ्राय आनो माबाखोनो होयो आखुरियाखोनो होयो आखुरियाखो मा होनोमोनलाय बावलांबाय हां बिखौनो होयो जोंहाबो जोंनि आनैया बिदिनो फेन्दा बांदोंमोन आरखि ओमफाय डाइरेक्ट बै माबाखोनो होदों आयुरवेदिक खोनो आयुरवेदिक खोनो होनानै मोजां जादों आरखि ओरैनो बांसिननानो बिखोनो आयुरवेदिक बेखोनो माबायो दानिया सिगां सान्दिथ' माबायाव लांङोमोन जेन'बा ड'क्टरनाव ओमफ्राय ड'क्टरनिया बारा साक्सेस जाया जाहैदों ओमफाय आयुरवेदिक ना साबसिन जायो नो ओंखायनो दाना खाथि खालायावबो दङ बिदिनो माबाफ्रा ओमफ्राय जोंहा आनैनिखो जोंहा न'आवनो लेंबोदों आरो बरपेटा रथ नि बे कला भाङा होननायनि बिनिफ्राय बियो न'आवनो फैयो न'आवनो फैनानै होफैयो आरो मुलिखो बिजोंनो जोंहा मोजां जादों दस्रा दस्रिफ्राबो बिदिनो बै माबायावबो दं होन्दों खोमा आथखरायावबो बिनियाबो मोजांथार जाहैदों बेयावबो लायो मानसिफ्रा बेयावबो थाङो आरखि बिजोंबो मोजां जायो नो बिदिनो ओमफ्राय आरो बैथिंजाय माबाथिंबो दङ खाज्राबारिथिंबो दङ बिनियाबो मोजां जायोनो बिदिनो फ्राय भाग माबायानो आखुरियाजोंनो मिथ माबाजोंनो मोजां जायो होननानै बांसिन बिदिखौनो दा बेजोंनो नायो आरोखि ड'क्टरनाव बारा लाङा जेन'बा एक्सरे टेक्सरे खालामबाय खालामनानै बायदों ना ना गावदों ना लोरिदों एफोरखो नायबाय नायनानै लोरिब्लाबो बायब्लाबो गावब्लाबो बि माबायानो बे आखुरियाजोंनो आयुरवेदिक जोंनो मोजां जाखायो आरो ओंखायनो दा बिखोनो होखायो खरसायाबो खोब ओरैहाय बिदि थाङा आरो ओमफ्राय इसे खम समनि टाइमावनो मोजां जायो जाहैदों आरो ओमफाय ड'क्टारनिया गोबाव जायो जों जायो नो ओंखायनो दा बिदिखोनो आयुरवेदिक खोनो बांसिन होयो ड'क्टरफोरनाव बारा लाङा